कृती म्हज्या मुलभूत पत्त्याच्या वेळेरेंत पत्तो जोड जोडचो तुमी सदांच त्याच रॅस्टोरंटान रॅस्टोरंटातल्यान ऑर्डर दितात आनी रॅस्टोरंटाक तुमच्या थळाची बरी जाणकाय आसा आनी खाणा जेवणाची वस्तू ऑर्डर करताना तुमकां पोत्तो दिवपाची गरज ना तुमी आतां वेगळ्याच सुवातेर आसात आनी त्या रॅस्टोरंटातल्यान जेवणाची ऑर्डर दिवपाची इत्सा आसा देखून सद्याचो पत्तो सांगात आनी मालकाक ताका खबर आशिल्ल्या पत्त्याच्या वेळेरेंत तुमचो नवो पत्तो अपडेट करपाक सांगात